हैलो हाँ जी जी मैंने आपको आप कॉल किया था जी मतलब मैं अभी अनुपपूर में हूँ मुझे उज्जैन महाकाल ज्योतिर्लिंग घूमना है तो आप मुझे कार अरेंज करवानी थी सात लोगों के लिए तो आप मुझे बता सकते हैं उसका रेंट क्या होगा और कौन सी कार अवेलेबल हो पाएगी हाँ सकते हैं हाँ हमारे साथ में बच्चे भी हैं हमारे साथ में तीन पुरुष हैं और दो महिलाएँ हैं इनोवा जी जी हाँ चलेगा चलेगा भईया आप गर्मी के देखते हुए फिर ए सी चलना ही पड़ेगा जी हमें यहाँ पे रेलवे स्टेशन से पिकअप करना पड़ेगा और रात में हमारी ट्रेन है तो हम पूरे दिन घूमने वाले हैं मतलब महाकाल के अलावा जो भी वहाँ पे विजिटिंग प्लेसेस होंगी या मंदिर होंगे तो आप हमें उसका अच्छा सा प्रोग्राम रात के रेंट का कार का रेंट कितना लगभग रहेगा वो सब आप हमें बता देना आती हूँ मैं अभी आपको एडवांस कर देती हूँ हम कल सुबह आठ बजे के ट्रेन है तो हम आठ बजे पहुँच जाएँगे वहाँ पर नहीं नहीं हम सबसे पहले महाकाल ज्योतिर्लिंग के ही दर्शन करेंगे अच्छा अच्छा जी नहीं हम स्पेशल महाकाल लोक के लिए महाकाल दर्शन के लिए ही आ रहे हैं हाँ हाँ ठीक है ठीक है तो मैं आपको अभी एडवांस कितना कर दूँ हाँ चलिए अभी आपको फाइव हेंड्रेड एडवांस कर दूँ ठीक है भईया ओके हाँ जी जी हाँ जी बिल्कुल दे दें जी वेट आपको अभी कर देती हूँ पैमेंट